وعلیکم السلام کیا مسئلہ ہے ٹھیک کرانا ہے گھر کا ارتھنگ خراب ہو گیا ابھی تو ہم گھر میں نہیں ہیں نا ذرا گھر سے باہر ہیں تو ٹائم لگے گا آنے میں بولیے تو گھر سے تھوڑا باہر ہے تو گانے میں تو ٹائم لگے گا نا بچے پہ دھیان دیجیے ہاں تھوڑا دوری میں ہیں نا ابھی لگ جائے گا ابھی ٹائم ٹھیک ہے کوشش تو کریں گے آنے کا لیکن تو ابھی باہر میں ہے تو پھر ٹھیک ایک دو گھنٹہ لگ جائے گا

ہاں ہاں ابھی بھی ہیں آگے باہر میں ہے نا اسی لیے گھر میں رہتے تو پھر آ جاتے نا جی جی جی بچے پر تھوڑا دھیان دیجیے گا کہ بچے آر آرتھنگ نہ چھولیں ہاں ہاں روپیہ دو ہزار ہاں تو وہ دیکھ کے پھر بتائیں گے نا ہاں تو بولیں ہیں لگ جائے گا لگ بھگ ٹھیک ہے تو ہم دیکھنے کے بعد پھر کم کر دیں گے